एक बार मैं और हमारे दोस्त सब लोग मनगढ़ मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो हम मतलब छः दोस्त थे सब सत्यम सिंह टबुल्ले बोश रोहित राहुल तो वह सफर का आनंद ही कुछ और था जैसे कि हम लोग चंदा लगाकर मतलब सब लोग शेयरिंग कर के गए थे एक एक हज़ार रुपये कि शेयरिंग थी सबकी इसमें पच्चीस सौ रुपए एर्टिका वाले को भाड़ा देना था फिर इसके बाद रास्ते में जो खाने पीने का दिल करता था वह हम लोग खाते पीते थे मतलब पैसा किसी का लगना नहीं था मतलब जो सब लोग एक एक हज़ार रुपये इखट्टा कर के दिए थे उसी में से लगना था और दोपहर दो बजे हम लोग निकले थे चार बजे वहाँ पर पहुँच गए थे फिर वहाँ से चार बजे वहाँ पहुँचने के बाद दर्शन किए दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से हम लोग शाम को करीब आठ ऊठ बजे वहाँ से निकले फिर हम लोग प्रतापगढ़ एक ढाबा पर आए थे खाना खाने के लिए खाना हम लोग को मतलब सब लोग मतलब साथ थाली लिए भोजन करने के लिए तो जो वहाँ की दाल थी मुझे बहुत ही अजीब लगी दाल और रोटी चावल और साथ में आम की चटनी भी थी वह वहाँ खाना ऐसा हम लोग को मिला था कि हम लोग बहुत जैसे कि प्रसन्न हो गए वह खाना खा कर फिर इसके बाद रात को फिर वहाँ से हम लोग करीब ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे निकले थे भोजन करने के बाद फिर सब लोग बारह साढ़े बारह बजे तक घर पर पहुँचे तो यहाँ मतलब जाने आने में इतना आनंद आया हम लोग को कि जिसके लिए कुछ पूछो ही मत बहुत ही आनंदित हुए हम लोग